आं मोजां मोनग्रा मेथाइफोरनि गेजेराव माखासे साबजाथाव मेथाइफोरानो जाहैबाय बोराबनाय मिनिनाय आंनि मिजिं नोंजोंल' आरो आंदि नोंखौ बेसे मोजां मोनो आङो बे मेथाइखौ मबाइलआव आं खोना सङो इन्टारनेटनि गेजेरजों आरो बे मेथाइफोरा आंनि मबाइलआवनो थानायखाय आङो बे मेथाइफोरखौ जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो आङो खोनासंनो हायो